अह हेलौ ओइ नै आङो माबा बुंदों दिनेस साइकेल नांगौमोनलै आंनो गंसे औ बायगौमोन साइकेलखौथ' है गथ' मानसिना फिसालाया एकदमबारे खुथार खुथार साइकेल बिगासिनो ओइ रेज'ल बेक ना मा होनो बिदिया दंना गैया ओरैनो बा रोजासोनि मोनगोनना मोनाबादि जागोन्ना ओइथ कलार कालारखौबो गोजा नागौनोलै गंनै

माला मानि आङो दाय बिलासिबा गाबोनफोर थांगोन आरो ना मानोबा फिटिं बानायनांगोन्ना दे जायखिया साइकेला गंसेआ जिमस रेज'ल बेक जाहैबायना आमफ्राय गंसेआ लिडिसनो ओइ माबा कलारनि दंना गैया पिं कालारनि हिन्जावसानो पिं कालार नांगौनो दे आमफ्राय दामफोरखौ गंनै लाबोनायथ' एसे मिलायलायदोना जागोन जागोन आं नै दा सम मोनबानो नुजाहैसै ना मा बुङो गोदोनिफ्रायनो सिना जाना एसे खमावनो हरनाय जाबाय आरो ना एसे मोजाङै फिट खालामना हरदो ना मा बुङो दे नोंथाङाबो गावनि नायनानै हरदो ने दे होनबा दा बेलायाव थासै ना आं दे दे नोंथां दे